میری رائے اس پہ بہت الگ ہے اگر میں بات کروں کہ دہلی میں سیاسی نظام قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے لیے تحفظ اس کو کیسے یقینی بناتے ہے تو وہ نہیں بناتا ہے دہلی میں جو لا اینڈ آڈر ہے وہ پولیس ہینڈل کرتی ہے اور وہ پولیس ہوم منسٹری کے اندر آتی ہے تو ایک بہت لمبا عرصہ ایسا ہوا ہے کہ سینٹر میں کوئی اور گورنمنٹ رہی ہے پچھے دس سال سے تو یہی تھا کہ سینٹر میں ایک بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اور دہلی میں عام آدمی پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پولیس جو ہے وہ سینٹر کے انٹر میں آتی تو پولیس جو بھی سینٹرل گورنمنٹ چاہتی تھی وہ ویسا ہوتا تھا اور بہت بار ایسا ہوا کہ ہیومن رائٹس کے وائولیشن ہوئے جوکہ نہیں ہونے چاہیے تھے چاہے وہ دہلی دنگا ہو چاہے وہ فارمر پروٹیسٹ ہو سینٹرل گورنمنٹ نے پولیس کا بہت زیادہ غلط استعمال کیا اور ہیومن رائٹس کی انسانی حقوقوں کی تحفظ نہیں کیا انسانوں کی حقوق جو ہے اس کو تحفظ نہیں کیا تو یہ وجہ ہے میرے حساب سے اس کی میری رائے بالکل الگ ہو سکتی ہے کہ جو سیاسی نظام دہلی میں رہا ہے اور ایون اب جب دہلی میں بی جے پی آ گئی ہے تو بھی اس کا بہت ہم سارے ہم بہت سارے صحافی ہونے کے نعطے صحافت کو پریکٹس کرنے کے ناتے میں بتا سکتا ہوں کہ ایسی بہت بہت موقع ہوئے ہیں بہت سارے موقعے ایسے آئے ہیں جس پہ لگا ہے کہ یہ تو بہت غلط چیز ہے اور پولیس اس میں سرکار کا ساتھ دے رہی ہے نا کہ ہیومن رائٹس کی جو انسانی حقوق ہیں ان کی تحفظ کر ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے ایسا بہت بار ہوتا ہے